भारतनि मावफारि राव होन्नानै बुङोब्ला हिन्दि इंग्राजि बे रावखौ जों मोन्नो हायो आरो हादरारि बयजोंबो रायज्लायजानाय रावनि बिदेल गेजेराव जोङो हिन्दिखौनो जों मोन्नो हायो नाथाय गेजेर भारताव जोङो पानजाबि रावखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेबायदिनो ओनसोल लायै ओनसोल जों खोला भारताव थाङोब्ला तामिल मालाइयालोम मा ओद रावखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो जोंनि खाथियाव थानाय बेंगल हादराव थाङोब्ला जों बेंगलखौनो बां बेंगलि रावखौनो जों बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो दा भारतआरि मावख'आव गुबैयै जोङो हिन्दी आरो इंग्राजिखौनो बांसिन अफिसेल रावखौ महरै मोन्नो हायो आरो गुबुन हादराव बेबायदिनो रावनि बेलायाव जों हिन्दिखौनो बांसिन मोनो आरो फानजाबिखौ मोन्नो हायो मानोना पानजाबि फोराबो जोंनि भारतनि मोनसे बयजोंबो गनायजानाय मोनसे रावबायदियै बाहायजादों बेबायदिनो खोला भारतआव थाङोब्ला जोङो तामिल मालाइयालोम रावखौ नुनो मोनो आरोबाव जोंनि बे गोरो आसामनि बेलायाव जों असमिया रावखौनो बांसिन नुनो मोनो आसामाव जोङो असमिया रावखौ अपिसेल लेंगुयेज बाहायोब्लाबो नाथाय बर' रावखौ जों लोगो सरकारि राव हिसाबै मोन्नो हाबाय बेबायदिनो जोङो आसामाव असमिया राव बाहायोब्लाबो इंग्राजि आरो हिन्दिखौबो आन अफिसियेलि फोराव बाहायनायखौ नुनोमोनो आरो बेबायदिनो जोंनि भारत हादराव आन अफिसियेल राव महरै हिन्दि आरो फानजाबिखौबो गेजेर गेजेर नुनो मोनो